ہاں تبدیل تو دکھائی دیتی ہے کیونکہ پہلے کے مطابق ابھی جو ہے سمے پر موسم کو نہیں آنا اور کبھی دھوپ تیز ہو جانا کبھی بہت زیادہ ہو جانا اگر بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہی ہو جانا یا پھر اگر سرد کی سرد آتی ہے یا ٹھنڈ کا کوئی موسم آتا ہے تو اتنی آزادی ہے کہ لوگ جو ہے اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اپنے اندر جو ہے سہہ نہیں پاتے جس کے وجہ سے جو ہے تقریباً لوگوں کے اندر کافی ساری پرابلم بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں کئی سارے لوگ تو اس میں شکار بھی بن جاتے ہیں جیسے گرمی گرمی کی تعداد جتنی ہے اس حد تک بارش نہیں ہوتی اور جب بارش ہوتی ہے تو اس حد تک بارش ہو جاتی ہے کہ باڑھ یا پانی کا جماوڑا بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہماری سڑکیں جہاں تک کی مسئلہ ہے کچھ سڑکوں کا بہت بڑا مسئلہ بھی رہتا ہے گڈھے سڑکوں کے آس پاس رہتے ہیں کنارے کنارے پہ رہتے ہیں بارش کی پانی اس گھڑوں میں اس قدر بھر جاتی ہے کہ سمتل یا برابر جگہ کو سطح کو پہچان نہیں پاتے جس کے وجہ سے کافی سارے جو ہیں گاڑیاں جب جاتی ہیں سڑکوں کے کنارے جب ہلکی سے مس انڈرسٹینگ ہوتی ہے تو اس دوران کافی بڑے حادثوں کا شکار ہو جانا پڑتا ہے اور رہی موسم تو موسم میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن اس بدلتی ہوئی موسموں کے کارن کافی کسان کو نقصان بھی ہوتا ہے